म्हाका हांव वर्शा उलयतां म्हाका सामान घेवपाक जाय आसलें सो तुंमच्या शोपार हांगा अळसाणे बी आसतले मिरसांगो हरसाणें

आं म्हाका पांच किलो जाय आसलें हरसाणे आनी मिरसांगोय जाय आसल्यो मिरसांगाची रेट कितें आसा कशें किलो

आनी हरसाणें हय हय होच नंबर म्हजो आनी गंव बी आसतलें हय आनी तुमी होम डिलीवरी बी करता हां हां आनी पेमेंट कसो करप म्हणल्यार ओनलायन करून

हय आनी सगळे सामान म्हजे पॅक करून दवरून आं हय

आनी डिस्कावंट डिस्कावंट बी कितें ना

आनी हांव मंगळारा येवपाचे आसा सो सांचे कितल्या मेरेन आसता तुमचे शोप ओपन आं हां आं

आं बरे आनी बरें तर दवर सगळे पॅक करून दवर हां येता मागीर व्हरपाक

हां बरें